जैसे कि महिलाओं के साथ कई तरह की रोजाना चुनौतियाँ सामने आती हैं सबसे पहले महिलाओं के साथ परिवारिक जो समस्या होती हैं वो कि महिला एक सहन शक्ति धरती की तरह है जो बहुत कुछ सहती है कुछ कह नहीं पाती सबको एक साथ बटोर के एक साथ बाँध के रखती है सबसे पहले चुनौतियाँ उनके पास सुबह रोज उठना सबसे पहले घर में घर के बूढ़े बुजुर्ग पति देवर जो भी रिलेटिव हैं उनके लिए अपने बच्चों के लिए सबसे बरी चुनौती उनको हो जाती है कि खाना बना के सबको टाइम से देना है ताकि वो टाइम से जो काम के लिए जाने वाले व्यक्ति हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी या तो खेती से जीते हैं या कोई बिजनेस से जीते हैं या कोई नौकरी से जीते हैं उनको समय से खाना का व्यवस्था हो जाए उनकी सारी प्रक्रिया पूरी करना उसके बाद बच्चों को सही समय से तैयार करना ओ ही उनके लिए चुनौती हैं कि सबको देखते हुए बच्चे को टाइम से सारा व्यवस्था पूरा करना उनकी खाना उनकी लंच जो भी व्यवस्था सुख सुविधा है उनको देकर के ताकि वो समय सही समय पर ओ इस्कूल जा सकें ये सबसे बड़ी महिला के लिए समस्या तब उत्पन्न होती है कि एक तरफ उसी टाइम उनके जो भी घर में ओ यंग हैं जो नौकरी के सेवर हैं या खेती पर जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं और उसी टाइम पे बच्चे भी उनके इस्कूल के लिए रवानगी होंगे तो उस समय एक महिला को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि मैनेज इधर भी करना है और मैनेज उधर भी करना है और अभी की जो पहले की बात थी कुछ वर्षों पहले की उसमें महिला समाज में बहुत दिक्कत में थी लेकिन अभी की जो स्थिति है वो महिला के लिए बहुत बदल चुकी है इसमें सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएँ दी गई हैं महिलाओं को सबसे पहला नंबर कि महिलाएँ सुरक्षित रहें और महिला शिक्षित हों महिला शिक्षित हों और इस पर भी सरकार वो बहुत सी योजनाएँ चला रखी हैं कि महिला शिक्षित हों और सुदृढ़ भी हों पढ़ाई लिखाई में भी लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना हो इसलिए लड़कों से ज़्यादा सरकार की तरफ से योजनाएँ महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए चलाई जाती है ताकि उन्हें हर प्रकार से सुख सुविधा मिले वो भी आगे की ओर उठे और सरकारी नौकरियाँ भी कितनी महिलाएँ करती हैं जिओ के तहत भी नौकरियाँ करती है प्राइवेट जॉब भी ओ महिलाएँ करती हैं तो पहले बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कुछ प्रतिबंध थे उनके ऊपर लेकिन आज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्णतः उनका पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दी गई है लेकिन एट्टी फाइव परसेंट जो है अब प्रतिबंध हमारे अपने अनुभव और अनुमान से लगता है कि एट्टी फाइव परसेंट प्रतिबंध जो उनके ऊपर से है वो हट चुका है ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकें कार्य कर सके जो ओ पढ़ाई लिखाई में हो या कहीं जॉब करना हो या किसी जगह नौकरी करना हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो या कहीं आना जाना हो और कहीं आने जाने के लिए सरकारी भी तत्पर रहती है कि महिला सुरक्षित हो जाएँ और सुरक्षित घर वापस आएँ और अब हाल ही के कुछ वर्षों से अभी या जो अभी अभी का मौसम और अभी का समय जो चल रहा है इसमें महिलाएँ पहले से ज़्यादा डवलप कर चुकी हैं